ہیلو سر آپ فلپ کارٹ سے بول رہے ہیں سر میں نے ایک ہوڈی آرڈر کیا تھا جو کہ وائٹ رنگ کی تھی اور آپ نے جو مجھے پرووائڈ کرایا وہ غلط رنگ آگیا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا آرڈر کینسل کریں اور اس کو اگر لے جائیں اور جس کلر کا میں ہوڈی آڈر کیا تھا اس کلر کو ہوڈی آپ مجھے فراہم کریں یہ آپ کی غلطی ہے سر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس طرح کی ہوڈی آرڈر کی تھی آئیے برائے مہربانی اور اس کو لے کر جائیں اور مجھے میرا آرڈر کیا ہوا ہوڈی دے کر جائیں